ہیلو جی میرا نام عبداللہ ہے اور میری کنزیومر آئی ڈی ہے ٹو فائیو زیرو ون ٹو تھری ایٹ سکس زیرو اور اس وقت جو ہے میں ابھی ابھی جو ہے طویل سفر سے واپس آیا ہوں اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے گیس سلینڈر دستیاب نہیں ہے میرا ڈلیوری ایڈریس آپ کو کنزیومر آئی ڈی سے ہی مل جائے گا آپ اس پہ سرچ کر لیجیے برائے کرم میری گزارش ہے کہ اس اس اس کو اس کو فوری طور پہ کارواہی کی جائے کمپلینٹ پر اور گھر میں گیس بالکل ختم ہو چکی ہے اور کھانا پکا پکانے میں دقت ہو رہی ہے آپ کسی مہربانی مہربانی ہوں گے اگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ سلینڈر جلد سے جلد پہنچا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی